नमस्ते सर अच्छा आपकी सब्ज़ी की दुकान है सर अच्छा तो सर मेरे घर में जो है बड्डे है थोड़ा सब्ज़ी चाहिए था लड़के का बरडे है सर उसमें सब्ज़ी चाहिए था हमको आलू हाँ आलू कैसे किलो हैं अच्छा गोभी तो हरा मटर भी रखे हैं सर अच्छा हाँ इस सीजन तो नहीं है और परवल वगैरह तो हरी सब्ज़ियाँ हैं कैसे कैसे रेट का है सर अच्छा और टमाटर का रेट कैसे है हमको तो लेना था सर कम से कम बीस किलो आलू चाहिए था हमको तो अगर मैं सारी सब्ज़ियाँ ले रही हूँ आपके यहाँ से तो कुछ कम करके बत देंगे ना सर मुझे अच्छा और धनिया वगैरह हरी धनिया भी रखे हैं कि नहीं हाँ हाँ अरे चार लोग का है मुझे बनाने के लिए चार लोग के लिए चाहिए सब्ज़ी

अच्छा तो क्यों मतलब हम पेमेंट कर दें क्योंकि सर भिजवा सकते हैं क्या घर पर अच्छा अच्छा चलिए मैं खुद आकर के ले लेती हूँ मैं मैं कटरे से बोल रही हूँ सर कटरे से आजमगढ़ है ना कटरा हाँ वहीं से बोल रही हूँ तो दो किलो मटर दो किलो मटर कर दीजिए सर दो किलो टमाटर रहेगा हाँ और दो किलो टमाटर अरे ठीक है सर चलिए तीन किलो कर दीजिए हाँ दस किलो प्याज़ भी रख दीजिए दस किलो क्योंकि हाँ एक किलो लहसन कर दीजिएगा सर और दस किलो जो है गोभी आधा किलो धनिया कर दीजिएगा बीस किलो आलू हो गया तो सर हम किसी तरह ला लेंगे मतलब रिक्शा से अपना लाएँगे वह भी रहेगा सर ठीक है नमस्ते सर नमस्ते